म्हाका तुमी तुमच्या भावाच्या आनी भयणी बद्दल मातशें सांगात म्हाका चार भयणी आनी एक भाव आमी भयणी व्हडली आनी भाव धाकटो लास्ट सगल्यान तो लगीन जावंकना व्हडले भयणीक दोग जाण चेडे एकटो हॉस्पिटलान कामाक आसता आनी एकटो शिकता कॉलेज आनी दुसरे भयणीक दोग जाण चेडे एक चेडूं ती एकटें सिक्ताक आसा एकटो फोर्ताक आनी एकटो सेकेंडाक आसा तिसरे भयणीक एक चेडो एक चेडूं तिवूय शिकता एकटो फस्टाक आनी एक थडाक आसा लास्ट भयण आसा पळय ताका एकूच चेडो तोवूय शिकता धाकटो